ऐं फोननि में ई क्रिकेट था खेॾनि लूडो था खेॾनि इलाही तरह तरह जूं गेमूं था खेॾनि ऐं पहिरियों छा थींदो हुओ की ॿाहिरि वञी करे गेमूं खेॾींदा हुया ऐं जीअं ॿाहिरि वञी करे खेॾाणा वठी ईंदा हुया ऐं अॼु कल्ह मतिलबु फोननि ते ई ॾिसी करे तरह तरह जूं गेमूं खेॾाणनि सां खेॾनि था ऐं हाणे जे जेके ॿाहिरि ॿाहिरि वञिणो ई बेकारु थी वियो आहे ॿार जीअं घर में वठनि था वठिणो बंदि थी वियो आहे ऐं ॿाहिरि वञिणो बंदि थी वियो आहे इन इन ख़ातिर जेके ॿाहिरांऊं जंहिं खां बि खेॾाणा वठी ईंदा आहियूं उन्हनि जो कमु में ॾाढो फ़र्क़ु पइजी वयो आहे हाणे उहो वठिणो ई बंदि थी वियो आहे हाणे छा करनि ॿार ॿारनि खे मतिलबु एतिरो शौक़ ई नाहे के ॿाहिरि वठी अचूं वरी उहे खेॾाणा खेॾऊं पहिरियों गुॾनि गुॾियुनि जा खेॾ हू खे खे खेॾाईंदा हुयासीं हाणे मतिलबु समुझनि ई नथा पहिरियों जेके खेॾंदा हुआसीं उहो अलॻि ई मतिलबु माण्हुनि खे सुठो लॻंदो हुयो हाणे पाण में अकेलो ॿार खेॾे थो मोबाइल में खेॾे थो क्रिकेट बि ॾिसे थो ऐं मतिलबु फोन बि ॾिसे थो उन में गेम थो खेॾे चेस थो खेॾो अकेले मतिलबु पहिरियों हाणे मतिलबु जीअं ॿ माण्हूं मि मिली करे खेॾी वठंदा आहिनि भई पाण कंहिं खेॾे उथियो साण ॿिए खे साणु चए थो हलु तूं बि खेॾु मां बि थो खेॾां तरह तरह जूं गेमूं अहिड़ियूं आहिनि की मतिलबु असां समां जेके वॾा आहियूं समुझी न सघंदासीं ऐं जेके मतिलबु खेॾाण जूं असां बि ॾिसंदा हुआसीं की ॿार खेॾनि था ऐं घर में कीअं ॿार हूंदा हुआ ॾह ॾह ॿारहं ॿारहं ॿार से गुॾा गुॾियुनि जा मतिलबु इहे खेॾंदा हुया मतिलबु घोड़ा हाथी वठी ईंदा हुआ खेॾाइणा वठी ईंदा हुआ उहो मतिलबु मतिलबु हुन सां मतिलबु खेॾण में ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ ॿारनि खे त हाणे उहे मतिलबु ॿियो रिवाजु हली पियो आहे ऐं हिन में माण्हुनि खे ॾाढो लोस थो थिए बिज़िनिसमेन जेके आहिनि मतिलबु खेॾाइणा ई बंदि थी विया आहिनि ॾिसो मतिलबु मतिलबु पहिरियों केॾो मतिलबु हूंदो हुयो हाणे उहो कमु ख़तम ई थी वियो आहे ॿारनि